नैजिसे सेप्टेम्बर नै रोजा नैजिथाम नैजिबा सेप्टेम्बर नै रोजा नैजिथाम थामजि जुलाइ नै रोजा नैजिथाम जिबा जुन नै रोजा नैजिथाम जि जानुवारि नै रोजा नैजिथाम